हाँ क हिंदी स का अनुवाद कवि हिंदी करने का रहता है तो हिन्दी अनुवाद भोजपुरी जैसे कोई सब है की क्या करने की का करत हऊ तो उसका मतलब हिंदी होता है क्या कर रहे हो तो इसका अनुभव अच्छा लगता है क्योंकि अपनी ज्ञान का शब्द बढ़ता है जैसे कोई भोजपुरी पता नहीं है हम उनको तो भोजपुरी बोलते हैं लोग को हिंदी नहीं आती हिंदी ही आता है भोजपुरी नहीं आता है तो अपुन उसका अनुवाद करके हिंदी में बताते हैं जैसे कहाँ जा रहे हो तो भोजपुरी कहाँ जात हऊ तो हिंदी शब्द होता हैं कहाँ जा रहे हैं तो ये सब बताने के लिए उसका अनुभव अच्छा लगता अनुवाद करना अच्छा लगता है उसका अनुभव भी अपने को उसका और सहेली है होता है हिंदी का अनुभव अच्छा है होता है भोजपुरी से हिंदी किसी को भी भोजपुरी भी तो हिंदी ही है लेकिन वो थोड़ा ठेठ भाषा है इसलिए कि आप जो अभी के लोग रहते हैं तो दोनों समझते हैं पहले के लोग हिंदी नहीं समझते हैं केवल भोजपुरी हीं समझते हैं तो किधर जाएंगे तो बताना पड़ता है इसका अनुभव अच्छा है उनको बताने के लिए अच्छा लगता है वो भी समझ जाते हैं इसलिए उनको बताना अच्छा है हिंदी से अनुवाद करना कोई गलत नहीं वो अच्छा है हिंदी का हिंदी से अनुवाद अच्छा लगता है भोजपुरी हिंदी हो जाता है